मेरे अनुसार एक अच्छा खेल क्रिकेट है और क्रिकेट के अंदर महान खिलाड़ी खेलते हैं और उस को महान उस खेल को महान बनाते हैं क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा भारत पाकिस्तान का मैच अपने बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि अपने मन भावनात्मक तरीके से हम उन मैचों को देखते हैं और हमें अपने देस से बड़ा प्यार है और जितना हमारे हर हाल में होना होता है हम पाकिस्तान से कभी हार नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने के लिए हम जी जान लगाते हैं तो वो एक अच्छा खेल है और एक महान खेल है और हमारे देश को और हमारे राष्ट्र को बहुत ऊँचा बढ़ाता है